देखिऔ पुरनका पीढ़ीेमे जे पुरान परम्परा रहय आओर आजुक जे नया पीढ़ी अछि ओकरा बीचमे हम हर वक्त हर समय सन्तुलन बनाबयके कोशिश करैत रहै छी जेनाकि पुरनका पीढ़ीमे मैथिली लोक पढ़ैत रहइत छथि रहथिन आजुके जमानाके नौजवान नया पीढ़ीके लोक जे अछि ओ मैथिलीसँ कतराबैत रहैत छथिन तऽ हमर ई कोशिश जे पुरनका लोक जे मैथिलीकेँ अध्ययन करैत रहथिन आजुक जमानाके नया पीढ़ीके लोक मैथिलीकेँ जरूर अध्ययन करय ई हमर कोशिश रहैए